مجسمہ بنانے والے دینا میں بہت لوگ ہیں جس میں مجسمہ بنانا پسند کرتے ہیں مجسمہ اکثر انسان بنانے والے ہوتے جس میں کوئی مجسمہ بناتا ہے تو بولتا ہے یہ صحیح نہیں ہے وہاں پہ غلط ہے اکثر انسان اور ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اچھے سے اچھا مجسمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں مجسمہ بنانے والے اپنے دوسرے مجسمہ سے پوجتے ہیں اور بھی کئی مجسمہ ہوتے ہیں جس میں کہ ایک جگہ جمع ہو کر اکثر مجشمہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا مجسمہ اچھا ہوتا ہے اور وہ اسے اکثر انسان بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے مجسمہ آدمی کو آدمی اکثر بناتے ہیں جو ہمارے میں نہیں اکثر وہ ہندو بھائیوں میں مجسمہ بنانے کا کام ہوتا ہے مجسمہ وہ سب انسان بناتے ہیں جو اکثر کاریگر ہوتے ہیں مجسمہ بنانے والا بھی ایک کلاکار ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کے کلاکاری کو دکھانا چاہتے ہیں اور اس کو اچھا سے اچھا بنا کر دوسرے آدمیوں کے آگے پیش کرنا چاہتے ہیں مجسمہ بنانے والے انسان اب دنیا میں ہی بہت کم ہیں لیکن پہلے کے زمانے میں بہت تھا اب تو آدمی مجسمہ بہت کم ہی بناتے ہیں مجسمہ پہلے کے زمانے میں بہت آدمی بناتے تھے پہلے مجسمہ ہی زیادہ چلتا چلتا تھا پہلے پہلے کے زمانے میں مجسمہ اکثر لوگ بنانے کی کوشش کرتے تھے مجسمہ اس اس کے لیے ہے کہ مجسمہ بنانا آدمی اکثر پسند کرتے ہیں لیکن بہت آدمی کوئی کے پاس یہ کلاکاری رہتا نہیں ہے مجسمہ انسان تو ہی بناتے ہیں لیکن اسے آدمی لیکن اس کو بہت آدمی پوجتے بھی ہیں مجسمہ صحیح سے صحیح بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اچھا سے اچھا بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اگر کہیں پہ کچھ ٹیرھا ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں مجسمہ انسان اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں